भै गेलहुँ हम जनवरमे अपन गौ माताक सेवा करै छी गै राखने छी गैकऽ समय पर भोजन दय छी गायके भोजनक वास्ते एल फैलए बाड़ी झाड़ी ओहिमे घास भुस्सा हरा चारा बुनने छी ओ दुनु गोटे मिलकऽ आर परिवारोके लोक मदद करैए लेकिन हम अपन दुनु गोटे जे छी से ओहि पाछू लीन रहै छी गैके देखभालमे भोर बाहर करै छी घरसँ भोजन लगाकऽ गायकऽ खाए लऽ पशु आहार से दय छी खिचड़ि बनाबैत छी खिचड़िसे मिल पर पिसाके आनय छी मिलसँ ओकर से चूल्हा पर खिचड़ि बनाबैत छी ओ दय छी खाइलऽ पशु आहार दय छी खाए लऽ घास दय छी खाए लऽ गहुँमके भूस्सा भोर घरसँ बाहर करै छी फेर दस बजेमे स्नान कए कऽ गाय कऽ मोटर राखने छी मोटरसँ नहाकऽ घर करैत छी फेर घरमऽ चारि बजे यऽ फेर नादिपर बाहर करै छी गायके पाछू बहुत रहय छी दिन राति लागल जे गै दूधो करै जे गाय कोना नीक रहत ओहिके पाछूँ दिन राति लागल रहैत छी गैके गोबर जे छै खेत पर कखनहुँ नहि रहै गोबर होइए आ गोबर उठाके बाड़ीमे ढ़ेरी करै छी ओ गोबर उठाके खेत पहुँचाबै छी खेतमे फसल वाला खेतमे ओकरा दय छी आओर खेत पर गोबर भूस्सा नहि गन्दा नहि रहय दैत छी आर देखभाल इयए गैके करैत छी ओहिमे बहुत नीक लागैए आनन्दसँ रहै छी गाय बेसी दूध तऽ नहि करैए तहन जे दूध करैयए अपन परिवारसभ मिलके खूब खाइ छी घी बनाबै छी डाढ़ी छाली दूध दहीसभ किछु खाइत छी बहुत बढ़िआँसँ रहैत छी